हँ हम पंडित जी बोलैत छियै

बताए देबै कए तारीकके छियै

हँ ओ तऽ ओहिमे जे छै ने अहाँके समान की कहै छै लिखा दै छी मुँहमे याद रहत अहाँके ओहिमे जे छै कि कहै छै तिल लागत जौ लागत अक्षत लागत घी लागत आओर मधके मतलब पचास ग्राम मध लागत तकरबाद जे छै तकरबाद जे छै कलशाके कपड़ा लागत सुनलियै एक फुलहा लोटा फुलहा लोटा तऽ घरेमे हाएत फुलहा लोटा फुलहा लोटा लागत आओर तिल जौ अक्षत नारियल अगरबत्ती आओर की कहै छै उजरा धूमन जे हइ छै ओ लागत शरीर लागत आ तकरबाद जे कि कहैत छै फल फूलमे लागत सेब लागत आ सेब लागत अनार लागत नारियल लागत आओर अहाँके जे छै की कहै छै आउ केला लए लेबै पाँच दर्जन की कहैत छै शक्कर लागत आओर गेहूँमके जे छै दररि कऽ ओकर परसादी अहाँके बनत आओर ओकर ओकरा जे छै सिन्दूर की कहै छै लए लेबै आ तकरबाद जे छै सात बजे शामके जे छै पूजा हाएत सात बजे साँझ कऽ पूजा हाएत आओर जे छै अहाँ हँ अहाँके जे छै की कहै छै अगारह सए टका लागत पूजा करबैके पंडीजीके दक्षिणा आ तकरबाद जे छै कि कहै छै आओर सब तऽ अहाँ जे छै सतलरायणेटा बलामे पूछे छियै आओर जे बिआह आर करेबै तऽ ओहिमे पंडीजीके नहि पुछ्बै ओ ओ ठीके छै तब जे छै की कहै छै अहाँ तब जे छै हँ आओर जे छै की कहै छै नौओ बाभनके लिए कपड़ा लै लऽ पड़त पंडिजियोके लिए गञ्जी गमछी धोती ईसब लै लऽ पड़त आ लौओ ने रहत

हँ तऽ आरतीमे जे छै आरतियोमे टका आओर नौओके लिए कपड़ा लए लेबै धोती आ बाभनके लिए तऽ लैये लऽ पड़त हँ तकरबाद जे छै तब जे छै धिआनो करेबै बाभन सबके या ओ तऽ पाँच मूर्तिके धिआन करेबै तब ओकरो लिए अहाँके जे छै दही दही आ दूधके व्यवस्था करलियै ने हँ ठीके छै